जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो सीमा आहे मां सूरत में रहंदड़ हिक सूरत जी सूरत जी वासी आहियां ऐं मूंखे पंहिंजे सूरत सां ॾाढो प्यार आहे ऐं मूंखे पंहिंजे परिवार सां प्यार आहे ऐं मूंखे अ सिंधी ॻाल्हाइणु ॾाढो वणंदो आहे मां घर में बि सिंधी ॻाल्हाईंदी आहियां ऐं मां पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधीअ में ई ॻाल्हाइणु सेखारींदी आहियां ऐं मुंहिंजो परिवार ॾाढो सुठो आहे जय झूलेलाल